ہاں میرا نفیس جذبے میں مجھے پکانے کا بہت شوق ہے جیسے میری ڈشوں کو لوگ پسند کرتے ہیں اُس میں بریانی ہوئی وہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اُس میں لونگ چڑے ہوئے اُس کی ریسیپی مجھ سے مانگتے ہیں بار بار مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ اپنی ڈشیں ہم سے شیر کرو جب گرمی کا موسم ہوتا تو میں لوگوں کو شکنجی بنا کے پلاتی ہوں روح افزا بنا کے پلاتی ہوں مستقل مختلف قسم کے جوس بنا کے پلاتی ہوں لوگوں کو اُس میں میں لونگ چڑی بھی کھلاتی ہوں بریڈ رول بھی بناتی ہوں جیسے بارش کا موسم ہے اُس میں دال کے پراٹھے ہوئے آلو کے پراٹھے ہوئے دہی کے ساتھ ہوئے اچار کے ساتھ اچار بھی میں بہت اچھا بناتی ہوں جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند کرتے ہیں وہ پراٹھوں کے ساتھ اب میں مرچ کا اچار بھی بہت اچھا بناتی ہوں اور رائتا بھی میں نا بہت اچھا ہوتا جس میں کھیرا ٹماٹر سب چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ پراٹھے کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں